करौली जिले में स्थानीय परोपकारी एवं समुदायिक संगठन का विशेष महत्व है एवं उसमें कारणों का भी हम समर्थन करते हैं तो पहला संगठन ये हमारे यहाँ विश्व हिन्दू परिषद विश्व हिन्दू परिषद का एक नियम है कि यह ना तो जाति देखता है ना धर्म देख देखता है कुछ नहीं देखता ये केवल जीव जानवर पशु पक्षी आदि की वेदना देखता है ये के भई कहाँ क्या पोजिशन है उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ गाय माता को अगर कोई परेशानी है तो संगठन का काम करता है कहीं हमको कोई वृद्ध दिख रहा है तो हमारे यहाँ वृद्धाश्रम भी है तो हम तुरंत उसको उनको ले जाकर और वृद्धाश्रम में पहुँचाते तो वहाँ वृद्धाश्रम में वो अच्छी तरह उनकी देखभाल भी होती है और उनका पालन पोषण भी होता है और बेघर परिवारों को उनकी सही स्थान एवं सही जगह का चयन हो जाता है